باقاعدہ پڑھنے کی عادت کو برقرار رکھنے میں مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اردو کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جنہیں بیان کرنے میں مجھے مشکلات ہوتی ہے تو میں ان الفاظ کو دہراتا ہوں ایک سے زیادہ بار بیان کرتا ہوں تاکہ انہیں صحیح جو ان کا حق ہے بیان کرنے کا وہ بیان ہو سکے تو اپنے ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے میں نیوز پیپر اردو کے نیوز پیپر اردو کی آڈیو سنتا ہوں تاکہ انہیں ان الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کر سکوں جن میں مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بعض دفعہ مجھے برقرار رکھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے اس لیے میں آڈیوز کو سنتا ہوں آڈیوز اور کچھ ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں اردو پروگرامز دیکھتا ہوں تاکہ اردو کو بیان کرنے میں زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے پڑھنے میں کامیاب ہو سکوں